اچھا ڈرائیور صاحب بہت شکریہ ڈرائیور صاحب کتنی پیمنٹ ہوئی ذرا دیکھ کے بتائیں گے جی رائڈ کمپلیٹ کر کے مجھے بتائیے کتنے پیسے ہوتے ہیں اچھا ڈھائی سو روپیے ٹھیک ہے تو آپ کیش لے لیں گے کیا کیش نہیں لیں گے آپ کے پاس چھٹے نہیں ہیں سر میرے پاس بھی نہیں میرے پاس پانچ سو روپیے ہیں آپ اس میں سے اپنا کاٹ لیجئے اور کاٹ کے مجھے دے دیجئے واپسی آپ کے پاس کیش بالکل بھی نہیں ہیں تو آپ چھٹے کرا لیں یہاں سے برابر میں سے کسی دوکان سے چھٹے کرا لیں جی جی دیکھئے دے دے گا جی اور آپ اپنے ڈھائی سو رکھ لیں پانچ سو مجھے دے دیں